میرا سب سے بڑا ریکارڈ چار سو میٹر کے ریس کا ہے اور میں روزانہ تین سے چار کلو میٹر دوڑتا ہوں دوڑنا صحت کے لیے بہت سے فائدےمند ہوتا ہے یہ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے یہاں کچھ اہم فائدے بیان کیے جا سکتے ہیں جیسے دل کے صحت کے لیے دوڑنا دل اور رگوں کو مضبوط بڑ بناتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے اور دل کے امراض کا خطرہ کم کرتا ہے ریگولر رننگ سے بلڈ پریشر اور کیلوسٹرول کا لیول کنٹرول میں رہتا ہے دوسرا ہے ویٹ لاس میں مددگار اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دوڑنا ایک بہت اثردار طریقہ ہے اس سے کیلوریز جلدی اور فیٹس کم ہوتے ہیں جو وزن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ مضبوط مسل اور ہڈی کے لیے دوڑنا آپ کی صحت اور مسل کو مضبوط بناتا ہے اور ہڈی کو بھی طاقت بخشتا ہے یہ بونس ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے جو اوسٹیراپوس جیسے امراض سے بچوں میں مددگار ہوتا ہے ذہنی صحت میں بہتری اور ڈپریشن کو کم کرتا ہے رننگ کو اینڈورفنس ریلیز ہوتے ہیں جو فیل گڈ کیمیکلس کہلاتے ہیں اور یہ موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں اسی وجہ سے دوڑنا ذہنی صحت کے لیے بھی مفید ہے